جی اسکالرشپ ہے جو طلبہ کو ملتی ہے خاص طور سے ایک تو ہے جو جے آر ایف ہے جو جونیئر ریسرچ فیلوشپ ہے یہ جو بچے پروفیسر کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے پی ایچ ڈی کرتے ہیں ان کو ملتی ہے اس کے علاوہ جو ہے نیشنل اسکالرشپ ہے جو پورے ہندوستان میں جو ہے جتنے بھی طلبہ ہے وہ تمام طلبہ کو یہ اسکالرشپ جو ہے ملتی ہے